चिरांआव गोबां बेरायग्रा जायगा दं जेरै जोंनि जायगायावनो गुबुन गुबुन मोजां मोजां जायगा दं जेरै दै दं पार्क दं रिज'र्ट दं बेयाव जों गोबां मानसिफोरा बेरायनो थाङो जेरै भुटान दं पार्क दं रिज'र्ट दं बेरायनो हायो आरो जों अखा हानाय समाव गोबां दस्रा दस्रा जायगायावबो बेरायनो हायो जोंनि चिराङाव मोजां मोजां जायगा देभल'प जागासिनो दङ जेरै इक' पार्क बाथौ रिज'र्ट हाइनारि भिलेज आरो गुबुन गुबुन नामनि बेरायग्रा जायगा दं बे जायगायाव जों जोंनि गोसोखौ फ्रि खालामहैनो हायो आरो बेरायनानै मोजां मोनग्रा जायगाफोर दं जेरै जों सुइत्स गेट खाथियाव दंब्ला सुइत्स गेट आव बेरायनो हायो दै खाथियाव थाब्ला गोसोखौ गुसु गोजोन मोनो आरो बिदिनो रिज'र्ट फोराव दुगैनो मोजां जायो आरो गोबां मानसिफोरा रिज'र्ट आव बेरायनो थाङो जानो थाङो लोंनो थाङो जायगा नायनो थाङो गोबां गुबुन गुबुन जायगा दङ जेरै भुटान भुटान आवहाय जों गोबां रोखोमनि जायगा नुनो हायो जोंनि चिरांआ मोनसे देभल'प जायगा आरो बे जागायाव जों दुगैनो हायो इन्ट्रेस्ट खालामनो हायो लोगोफोरजों ज' ज'